हमरा सभके भण्डारा होइ छै बहुत आदमी अबै छै पहिने सबसँ पहिने तऽ इकठ्ठा अनाज करै छी अनाजके लऽ कऽ एक जगह बैस कऽ भण्डारा केलहुॅं बाबाजी सब आएल बाबाजी सब खेलक सब किछु केलक खाना पीना बनेलहुॅं भण्डारा करयके बाद बाबाजी सब आएल खेलक पीलक सब किछु एकादशी केलहुॅं एकादशी केलाके बादमे ब्राम्हणके खुएलहुॅं ब्राम्हण के खुएलाके बाद ओकरा जे विदा होइ छै से विदा केलहुॅं केओ आएल भिखारी माँगऽलए तऽ ओकरा दान वस्त्र केलहुॅं देलहुॅं जे गुदरिया सबके ई साड़ी देलहुॅं धोती देलहुॅं सब किछु देलहुॅं खाएलए मङ्गलक तऽ खानो खुआ देलहुॅं इएहा सब केलहुॅं हमसब तै दुआरेसँ ई जे छै हमसब केलहुॅं ब्राम्हण सब आबैया एकटा ने एकटा ब्राम्हण खुआबै छी काल्हे हमरा सबके पूजा पाठ होयत तऽ ब्राम्हण कुमारि सब खुआएब बहुत प्रसन्न से खुआएब ब्राम्हण कुमारि सबटा हम खुआबै छी एहि लेल जे पूजा पाठ करै छी पूजा पाठमे जे प्रसाद सब चढ़बै छी से सब करबै छी ढ़ेरिक भण्डारा सब करै छी भिखारियो आबैया तऽ भिखारियो सबके खाना दै छी खाए लए बाबू यौ खाए लियऽ तब जायब एहि सबसँ दान पुण हमसब करै छी बहुत नीक लागैया भिखारी आबै छै भिखारीके हम घुरऽ नहि दै छियै कोनो चीज करऽ के लेल जे हमसब कहलहुॅं जे नहि नहि जाउ पहिने खाए लियऽ तकर बाद जाएब खयलासँ किछो घटै नहि छै ओहिके लेल बढ़बे करै छै एहि दुआरे जे छै से हमसब काल्हि पूजे पाठ होयत हमरा सबके घरमे ब्राम्हण आयत कुमारि आयत तकरा सबके हम खिआयब